हम पहिल बेर नृत्य केनाइ अपना घरमे शुरू कयने छलहुॅं किएकि हमर बहिन सभके नृत्य केनाइ बहुत अच्छा लागै अछि किए उहे सभ मतलब अपन नृत्य करै छल तऽ हमहुँ हुनके आर सँ सिखलहुॅं हमरा वैसे भी कोइ आबै नहि छलै किछु भी मतलब तऽ ओहो सभ करै अछि तऽ हमहुँ ओकरा साथे साथे करै रहौ तऽ हमहुँ कनि मनि सीख गेलहुॅं आब तऽ पूरा सीख गेलहुॅं तऽ उहे सभ आर जे कहै जेना जेना करै छलै हमरा सिखबै छलै हमर बहिन सभ तऽ हमहुँ सीखै छलहुॅं अपन तऽ ओहै सिखलहुॅं हन तऽ हमरा आबैए ओकरा आबै छै भले अभी नहि करै छै लेकिन हमरा ई वएहे सभ सीखेने अछि नृत्य वएहे सभ सीखेने अछि हमर नृत्य केनाइ बहुत ही अच्छा लागै छै बहुत ही हम बहुत इन्टरेस्टेड छियै नृत्य करैमे तऽ नृत्य केनाइ कोइ खराब बात नहि छै नृत्य केनाइ लेकिन हम पहिल बेर हम अपन बहिने सभसँ सिखलहुॅं आओर सीख ओ आर सभ अपना घरेसँ हमलोग करै छल किएकि घरेमे करै छल तऽ हमसभ अपन अपन सभ अपन अपन गाना बजाके अपन अपन नृत्य करै छल तऽ हमहुँ साथे साथे जेना जेना ओ सभ करै तेनाही तेनाही हमहुँ करै छलहुॅं आओर वएह सभ सिखलहुॅं हम आओर ई पूरा सीख गेलहुॅं लेकिन अपना घरमे आओर कही भी नहि कही भी किछु छै नहि जेबै सीखै लै आओर ओ सभ हमर बहिन सभ छै नहि घरमे जे हमरा सीखे आब सभ अपन अपन ससुराल चलि तऽ हमरा सभ ओहए सभ सिखेलकै आओर आओर हम पहिले बेर नृत्य केना शुरू केलियै तऽ हमसभ वही सँ सिखलियै पहिले बेर सिखलियै अपन बहिने सभसे आओर ओ समझिके नहि सिखै छल तऽ हम मतलब अभी तक तऽ सिखबो नहि करितो रहै आओर हमर अधिकतर चीज हमर बहिन सभ सिखेलक जेनाकि नृत नृत्य आओर मतलब जते नृत्यके अन्तर्गत जते चीज आबै छै सभ हमरा ओहए सभ सिखेलकै तऽ हमरा अभी तक नृत्य केनाइ आबै अछि तै बहुत नीक तऽ हमरा मतलब बहुत बहुत बहुत जादा इन्टरेस्टेड छी हम नृत्यमे ओहएसँ हमरा नृत्य केनाइ बहुत ही पसन्द अछि धन्यवाद